شاہجہاں پور ضلع میں خواتین کے لیے کئی تعلیمی روزگار اور سماجی مواقع ہیں اور چینلز بھی موجود ہیں ان چینلز پر مواقع کی میزانی جاننے کے لیے معلومات دی جا سکتی ہیں جیسے تعلیم تعلیم کی رسمی رواج میں کئی سالوں سے اضافہ ہوا ہے اور اب شاہجہاں پور میں زیادہ تعلیمی ادارے موجود ہیں جو خواتین کو مختلف تعلیمی سطحوں میں تعلیم فراہم کرتے ہیں اگرچہ تعلیم کے مواقع موجود ہیں لیکن خواتین کے لیے خصوصی طور پر معاشی پچیدگیوں کی بنا پر تعلیم حاصل کرنا چیلینج کا سامنا کرتا ہے دوسرا روزگار شاہجہاں پور ضلع میں کئی مختلف انڈسٹریز موجود ہیں جیسے کہ زرعی کاری صنعت تجارت اور خدمات کی شاخیں جو خواتین کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتی ہیں ان مواقع کے باوجود معاشی مسائل اور پیشہ وارانہ تمیز کی بنا پر خواتین کو ماہی گیری اور تجارت میں مخصوص طور پرکھونسل کرنا پڑتا ہے تیسرا ہوتا ہے سماجی حیثیت خواتین کی سماجی حیثیت ایک مختلف چیلینج ہے اور اس میں کئی تعداد میں زندگی کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کے لیے اہم موضوعات میں شامل ہیں جنسی ہراسانی زندگی مختلف پابندیوں کے خلاف لڑائی اور سماجی حقوق کی تعلیم و تربیت شاہجہاں پور ضلعے میں خواتین کے لیے تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کی ترقی کے لیے مختلف حکومتی اور غیرحکومتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تنظیموں کی مدد سے خواتین کو معاشی طور پر مضبوطی فراہم کی جا رہی ہے اور سماجی حیثیت کو بہتر بنایا جا رہا ہے